हैलो इद्धर कौन कौन सी जगह् केह्ड़ी केह्ड़ी जगह् ऐ घूमने आह्लियां

अच्छा अच्छा फिर कॉलेज च मतलब कि एह्दे एह्दे अग्गें पिच्छें हां केह् है फिर हां ते ऐसे कोई क्लास बगैरा नेईं होऐ ते तुस कुत्थै जंदे घूमन अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ